हां जी में जानना चाह्न्नां मिगी मतलब दस्सो कि जित्थै मतलब गर्मी निं मतलब ठंड लब्भै ठंड आह्ला लाका

आहो ओह् फ्ही ठीक ऐ कश्मीर गै ठीक ऐ कश्मीर गै जाना में हां ठीक ऐ इन्ना ई चाहिदा मी मतलब छुट्टी आस्तै चाहिदा पर मतलब तुस सनाओ मिगी मलब जेह्ड़ा केह् आखदे एह् आखदे नी जेह्ड़ा आलीशान जेह्ड़े होंदे मतलब वीआईपी हां

में परोआर दे कन्नै हैन ते कोई चार पंज बंदे न हां में मतलब में बड्डी ई चाहिदी गड्डी

हां जी ते आफर कोई आफर शाफर निं लब्भग ठीक ऐ टाइमिंग केह् ऐ

अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ लाह्गे चक्कर फ्ही